आमकां जेन्ना टिचर शिकयताली विणपाक विणपाक तेन्ना आमकां बी सारकें कळनासलें तेन्ना आमकां मातसो आड वयतालो न्हू तेन्ना मागीर टिचर आमकां तापयताली बी मागीर आमी हें करून करून करून करून मागीर मागीर मागीर कळपाक लागली आमकां मागीर आमकां खाट्यावाडी बी शिकोंक लागली टिचर कसले स्टिची पान व्हिर गुलाब बी अशें हें करपाचें स्टिची आनी मागीर ये खाट्यावाडी ती मातशी म्हाका कळना ती ती मातशी हाड वयताली म्हाका ते बी मागीर लाश्ट लाश्ट मागीर मागीर कळटाले मातशें मातशें मागीर विणपाकूय तशें स्विटर विटर विणपाक बी शिकयताली तेन्नाय एड वयताले ब्लावज शिंवता तेन्ना हाड वयताले तेन्ना मातशें सादें ब्लावज आसता ते मागीर हांव आईचे शिंवताले ती एक दोन अशें शिवोन बी दिलें ती काम मातशें तें डिल जातालें पयलीं पयलींच कांय कळना न्हू मागीर मागीर मागीर आतां आतां आतां मातशें म्हाका कळटा विणपाक सारकें मागीर तोरण बी स्वेटर मागीर फ्रोज्यो बी थंय कार्य करपाक बी थंय बी कळटा ब्लावज बी कळटा मागीर आमकां वायलीचे म्हण शिकयताले वाज मागीर ते गुलाब वायलीन हें करपाचें बोटलींग बी वायर अशी हें करपाची ती मागीर वायलींचे ते सामोसा बी अशे करपाचे ते बी ते बी मागीर मागीर करताली आमी आनी मागीर गुलाब बी अशें करताले मागीर बोटलीन थंय वायर बी हें करपाचें मागीर तेंकां येलान बी गुलाब बी करपाचें आनी तें बोटलीन घालपाचें ते बी कळटा मागीर शिकयताली ती आमकां मागीर आमी हें करून मागीर करतालीं ती वाज मागीर तोरण मागीर स्विटर तोरण बिळण सगळें अशें करतालें आमी नदल